हा मुंहिंजे दादा जी कंडला पोट में नौकरी आहे उन्हनि खे पैंशन बि मिलंदी आहे मां पैंशन खां वाक़ुफ़ बि आहियां पैंशन या सरकारी नौकरीअ मां मिलंदी आहे या प्राइवेट नौकरी मां बि मिलंदी आहे सरकारी नौकरी जे पैंशन में हीअं प्रक्रिया आहे पहिरीं प्रक्रिया आहे त उन में अहिल्या जी चकास कई वेंदी आहे उमिरि हुन में छा हूंदो आहे की उमिरि जे हिसाब सां ऐं माण्हूअ जी बुनियाद छा आहे काबिलियत छा आहे उन जे हिसाब सां अहिल्या जी चकास कई वेंदी आहे ॿी ॿी प्रोसेस ॿियो प्रक्रिया इहा आहे त एप्लीकेशन जेको हूंदो आहे उन खे जमा कराइणो पवंदो आहे उन में त फो पैंशन जो हिकिड़ो फॉम हूंदो आहे हुन खे फिल कर फि हुन खे भरिणो पवंदो आहे पैंशन जो फॉम भरे करे उन सां गॾु ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जीअं ज़रूरी कागज़ाति ज़रूरी पना सबमिट करिणा पवंदा आहिनि जीअं मां ॿुधायां त हुन में पंहिंजी उमिरि जो सबूत ॾियणो पवंदो आहे रहण जो सबूत ॾियणो पवंदो आहे ऐं ॿिया बि जाम सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करिणा पवंदा आहिनि टियो इहो आहे की पोइ हीअ सभु जमा करण खां पोइ हिननि खे वैरीफाई कयो वेंदो आहे हिननि खे वैरीफाई करण खां पोइ जीअं ई पैंशन जेके मिले थी उन्हनि जी वैरीफिकेशन खां पोइ ऐं उन्हनि खे पैंशन स्टार्ट थी वेंदी आहे